अहाँ माँछ बेचै छिए कोन कोन माँछ बेचै छिए ओना तऽ मोन छलै बुआरी खाइके कोना किलो दै छिए हँ कोना किलो दै छिए एँ कम करिऔ ने ओतेक महगा के खेतै मछरी अँए ओतेक महगा खेतै कोना हम आओर बेसी नहि लेब हमे आओर कमे आदमी खाइवला हम एक्के किलो लेब कोन कोन मछरी बेचै छिए उँ गोल्डन कोना दै छिए गोल्डन मछरी अढ़ाइ सओ किलो उँ कम नहि करबै कम कम करबै तब ने हमहूँ कीनिकऽ अनबै ओतेक दूर समस्तीपुरसँ तऽ हियाँ आनिकऽ बेचबै एगो रुपैआ दुइगो रुपैआ हमरो तऽ बचतै ने यै अहाँ ओतेक महगा करबै तऽ कतेक महगा दै छै से रेट पुछिऔ ने मछ्लीके

हेलो बोलै नहि छिए यै खेनाइ आओर नहि खेलिए हँ मछली बेचै छी तऽ खाइ नहि छिए

अबै छी एम्हर मछली देबै बुझलिए हुँ अबै छी गरइ मछरी कोना दै छिए गरैए तागत होलै सबसँ चिक्कन गरैए हइ बुझलिए नहि ओ ऑपरेशन केलिए बढ़िआँ छै मछली तागत छै ओहि मछलीमे बुझलिए ओ मछली खाएल करू बेचबै तऽ हमहूँ मछली लेबऽ अबै छी बुझलिए हुँ ठीक हइ हम लऽ लेब बेचऽ बेचै लऽ कऽ हुआँसँ चलि जाएब बेचैलए बेचबै तब ने दुइगो रुपैआ बचतै तब ने आगे निकलबै बुझलिए हुँ अहाँ समस्तीपुर जिलासँ ने बोलै छिए हुँ ठीक हइ अबै छी अच्छा अच्छा मछरी हइ ने ठीक हइ तब इएह अबै छी रखै छी